हेलौ ए आंनो अमा बेदर नांगौमोन दाउ मोनगोन दा ए आंनो अमा बेदर दस किजि दाउ पाच किजि दे बोरमा एक किजि माबादो दामा बिसिबां बिसिबां ओमफ्राय ए हरबाय बेसे समाव मोनगोन बेसे समाव दानगासिनो दं आरोखि ना आदसा बबे बबेथिंजाय दखाना सा जायो ना दे होनबालाय दसे थाना थांनोसै ना माथो औ नों रेडिल' खालामना दोनदो दे दे दे दे दे दुइ मिनिट माबा दङ थ' दे दसे उनाव थांसै रेडिल' खालामनानै दोन्दो

सुखाना दोन दै

औ औ ना नाबो मोनो दा

दे बिदिबा दोननोसै दै